जोंनि बर' समाजावथ' दाउ दोनग्रा होन्नानै बुङो दाउ दोनग्रा न'खौ जोङो गग्रा होन्नानै बुङो दा बियो औवानि बानायनाय जायो औवा आरो नङाब्ला फाथि सेनानि मोनसे फिसा न' सारि खनिया न' दुमनानै दोनो आरोखि दा दाउ ज'रा नायगिरनायनि खोथाया ओरैबादि जायो जेनेबा दाउजो फियोब्ला बेजों लोगोसे मासे मानै बर'फोरनि न'खराव दाउलायाबो थाखायो दा बेनिखायनो नांगौ समाव मानि गावसोर मानो जरा जरा नायनानै लायो आरो